हँ हँ दीदी नमस्ते केओके इएह पबनी का हाल क्या कह रहा है

हाँ हमरो अओरके मोन इच्छा होइए ने मोन इच्छा होइए ने पबनी तिहार कोन कोन दीदी आओर करैत छै तऽ उएह पाबनि हमहूँसभ ने अथी करब अइ दुआरे ले कहलियै एकबेरी पूछयके कोन कोन परब करय जाइत छै कोन कोन पाबनि होइत छै कोन कोन पाबनि हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ सएह छले बूझयके जे कहबनि एक बेर पुछबनि जे ओसभ हमरोसभक इच्छा होइए करयके से अथी करयके होइए जे करितहुँ पाबनि तिहार हमहूँसभ एसटाट करितहुँ नीक बात छै आओर सभ उएह सभ

हँ हँ मतलब अथी भऽ होइए कोन दिना पाबनि होइए एकरा कहि कहि कहि रहल छै ध्याने नहि अछि हमरा आओरके करबे नहि करैत छियनि तऽ ध्यान नहि हिनके आओरके हेतनि आँय हँ जुड़शीतल हँ इएह परब इसभ हँ आओर इएह परब यए इएह सएहसभ रहए नीक बेजाय इएह पाबनि यए जुड़शीतल भेल होली भेल

हँ हँ बारहो महिनामे बारहोटा पाबनि होइत हेतै सएह ने होइत छै आओर इएह परब यए करयके हँ इएह पाबनि तिहार यए इएह रहए पूछयके जे दीदीसँ पुछबनि जे कोन परब आओर लगैत छै आओर कोन परब आर करबै हँ आओर हम आओर की बुझैत छियै दीदी हमसभ तऽ कुच्छो नहि बुझैत छियै एतय इएहसभ बुझैत छथिन आओर की हमसभ बुझबै आओर सभ तऽ इएहसभ हमसभ तऽ गरीब गुरबा छी हँ हँ बूझि गेलियै हँ राखथुन ठीक छै